ہم لوگوں کے پاس تو ابھی ریڈیو نہیں ہے لیکن ٹی وی میں دیکھتے ہیں روزانہ سیریل ڈرامہ یہ سب روزانہ دیکھتے ہیں روزانہ گانا سنتے ہیں روزانہ نعت اور یہ سب سنتے ہیں ہم لوگ مووی دیکھتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں زو روز ایک ایک کر کے پارٹ نکلتا ہے پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہیں اس میں کا کردار بہت اچھا رہتا ہے پیور اردو بولا جاتا ہے پاکستانی ڈرامہ کا ہم لوگوں کو بہت پسند ہیں اچھی بھی لگتی ہیں دیکھنے میں ہندوستانی فلم سے یہ سب ہندو ہندوستانی سیریل سے یہ سب زیادہ اچھا پاکستانی ڈراما مووی اچھا لگتا ہے وہاں پیور اردو بولتے ہیں اردو سیکھنے کو بھی ملتا ہے پاکستانی ڈرامہ دیکھنے سے وہاں کی ایک دم اچھی اچھی سب کے الفاظ رہتے ہیں بہت پسند آتا ہے ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے الفاظ وہاں کا سیکھنے کو ملتے سیکھتے بھی بہت کچھ ہیں اور وہاں کا آب و ہوا بہت اچھا ہے پاکستانی ڈرامہ ہم لوگ روز دیکتے ہیں روز نیا نیا پارٹ نکلتا ہے روز دیکھتے ہیں وہاں کا نا نعت آت نعت بھی بہت اچھا لگتا ہے دیکھتے ہیں ڈرامہ ہم لوگ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں روز آتا ہے ڈرامہ ایک ایک اپپیسوڈ کر کے وہاں ہم لوگوں کو پسند اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کی زبان اردو زبان بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اردو زبان دیکھنے میں بولنے میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان اور بہت کچھ سیکھے بھی ہیں ڈرامہ سے اردو ڈرامہ سے پاکستانی ڈراما سے یہ سب اچھی زبان ہے اردو ڈرامہ روج پاکستانی ڈرامہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آتا ہے ایک ایک کر کے